जोंनि हारिमुनि फोलेर गुन मेथाइखौ रैखा खालामनायनि थाखाय आंनि सुबुरुनफोरा जाहैबाय गोदोनिजों दानिजों जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों बेनो जाबाय जोंनि माखासे सोलायफोरनि नेमफोरा जाहैदों गोदो गोदायहाय जोङो सिबिनायनि बेलायाव बाथौल' बाथौ खेरायोल'मोन जोंनियावहाय दा बेफोरखौ होनो गोबां गोबां रोखोमनि सोलायबाय जेरै ख्रिस्थान हिन्दु ब्रह्म बिदिनो जोनोमनिफ्रायनो गोबां धोरोम सोलायनानै लाबाय बर'फो आरो माखासे गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों नुनो मोन्दों सोलायनायखौ गोदो गोदाय बर'फोरा दख'ना आर'नाय गामसा गाननानै थायोमोन दानि जुगाव जोङो नुनो मोनबाय लंपेन्ट गस्ला गाननानै थानाय आरो माखासे बिदिनो द्रेसफोरखौहाय जोङो दख'ना गामसाखौ दानि जुगाव खालि बहायबा थां जेनेबा हाबाफोर जाहैनाय बा बबेबा प्रग्राम कालसार प्रग्रामफोराव थांनाय बिफोरावल' जोंनि गावबागाव ट्रेदिसनेल द्रेसखौ नुनो मोननाय जायो बांसिनिनो सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' दा दख'नाखौनो गानला सिख्लाफ्राबो सेंग्राफ्राबो गामसाखौनो गाना बहाबा थांबाबो जों सिख्लाफोरखौबो नुगोन लंपेन्ट गाननाय पेन्ट गाननाय हौवाफोरखौबो नुगोन लंपेन्ट हाफपेन्ट गाननाय बेबायदिनो आरो